में बधियां तूं सनाऽ कुद्धर ऐं ओह् सुनेआं अग्गें नाइयै दी नमीं हट्टी खु'ल्ली दी तेरे कन्नै गै ओह् मुड़ा ना पवन पवन उन्ने खोह्ल्ली दी हट्टी राजू सुनारै दी हट्टी उप्पर आं भी उत्थें कराई औचै कट्टिंग उत्थें ऐल्ली पंज मिंट लग्गी जानै चाह् पिया नै चाह् पीनी ते जन्ने आं किट्ठे चाह् पीने गी जन्ने आं चल ठीक ऐ आ भी तू आ भी